हलो हा गुड आफ्टर नून मैडम मुंहिंजो नालो रेशमा जय किशन कुकरेजा आहे पार्डन प्लीज़ मां न्यू ईरा इंगलिश हाई स्कूल पी एच डी थियलु आहियां मां मां पी एच डी थियलु आहियां मां सावित्री बाइ फुले पूना यूनिवर्सिटीअ मां पी एच डी कई आहे कॉमर्स में मां कॉमर्स में पी एच डी मां ॿ हज़ार अरिड़ाहं में पी एच डी ख़तमु कई हा हा हा हाणे मां सी एच एम कॉलेज में ॿ हज़ार ॾह खां कमु कंदी आहियां अकाऊंट्स ऐं कॉमर्स सां रिलेटिड सब्जेक्ट्स कंहिंमें अकाऊंट्स में कि कॉमर्स में महेश्वरीअ जो हलो हा मां इन करे अप्लाइ कई आहे कि मूंखे लॻे पियो कि हिते मूंखे अञा प्रमोशन मिलंदी हा पघार में बि प्लस पोस्ट में बि छो त हे एजिड जॉब आहे इन करे अप्लाइ कयो आहे टोटल मूंखे टोटल सोरहंनि सालनि जो एक्स्पीरियंस आहे बसि खाली प्रमोशन जे लाइ ॿियो कोई रीज़न कान्हे प्र प्रमोशन प्रमोशन हा बराबरि आहे घर जे पासे में आहे बट प्रमोशन बि मिलंदी प्लस डेज़िंगनेशन बि वधंदी त उन जे करे सोचणो पवंदो आहे लाइफ में जाम सॉरी प्रिओरिटी पघारु हा पो प्रमो न मां प्रमोशन ॿिन्हिनि ॻाल्हियुनि में चई कि पघार में बि मिलंदी पर पल प्लस पोस्ट में बि मिलंदी

हितां जो सुठो आहे वर्क कल्चर वर्क कल्चर जाम सुठो आहे हिते बि छो त मुंहिंजी सोच मदारु रखंदी आहे कि माण्हूं पाण सुठो आहे त कल्चर सुठो आहे ओबिवियस फॉलो कंदो आहे बट हिते अनएडिड सेक्टर में आहियां ऐं हुते गवर्नमेंट जॉब जे लाइ अप्लाई कई आहे इन करे

हा ठीकु आहे ठीकु आहे कॾहिं अचांव टाईम ॿुधाए छॾिजो हा थेंक्यू मेडम